महाराष्ट्र में शिल्प कला जे खेत्र में तमामु वधीक चुनौतियूं अची रहियूं आहिनि छो त हाणे माण्हू हथ सां कमु करणु घटि था इहो कनि वधीक मशिनुनि सां कमु थी रहियो आहे जीअं त असां हाणे महाराष्ट्र में चङा सिंधी रहनि था जेके सिंधी पाकिस्तान मां इहो सिंध मां पंहिंजी हिकु धरोहर खणी आया हुआ जेको भर्थ भरण उरमुचो भरण इहे सभु हिते हाणे धीरे धीरे बंदि थो थींदो वञे बिल्कुलु खतमु ई थी वियो आहे छो त इहो माण्हू हाणे कनि नथा उन्हनि खे सभु रेडीमेड मिले थो त ॾाढी तकलीफ़ थी वेई आहे मतिलबु जेके घर में कंदा हुआ माण्हू उहे कमाईंदा हुआ उन्हनि जा सभु दुकानु बंदि थी विया आहिनि हुननि वठि हाणे पैसो न आहे ऐं इहे शयूं थोरियूं महांगियूं बि मिलंदियूं आहिनि पोइ माण्हू वठण जी नथा कनि ऐं हुन खां सवाइ तव्हां हाणे उहे माण्हू घटिजंदा ई विया आहिनि इहे ई चुनौतियूं आहिनि जंहिंजे करे हाणे सभु इहो आर्ट जो जेको शिल्प कला जो इहो मुख्यु ॻाल्हियूं लुप्त थियूं थींदियूं वञनि